ते अच्छा बमार होई गेदा ते मेरा सारा कम्म पेदा में हून केह् करां में हून मुश्कल में आपे बखार ऐ में बी ठीक निं ऐ हां में अग्गें बमार आं होर दस्स फ्ही में आं मेरे कोला होआ दा निं ऐ कम्म होर दस्स कोई कोई दस्स फ्ही में बड़ा मुश्कल होआ दा इत्थें ते पता में स्कूलै ई बी जाना होंदा ते ओह् कोह्के कम्मै ई गेदी हून मिगी दस्स मी मुश्कल होई गेआ निं ते में पैसे में तुगी देने गै निं हैन हून मिगी ना मिगी दस्स कोई बंदा नेईं ते में तुगी छुट्टी देई ओड़नी फिर में तुगी हां तूं ठीक होई जाह्गा ते फ्ही आई जायां हां रेस्ट दस्सी दी तुगी ते फ्ही ते में बड़ा मुश्कल होआ दा मेरे कोला थोह्ड़े सारा कम्म होंदा अच्छा ते फिर हून तूं आ निं नेईं हून थोह्ड़े चिर तक ते आ थोह्ड़े थोह्ड़ा हारा करी जा इ'यै त्रै चार एह् मते निं हैन इत्थै ते हून फ्ही में बड़ा मुश्कल में निं देने हैन तुगी पैसे फ्ही बड़ा मुश्कल में कट्टी ओड़ने निं तेरे इस म्हीने दे पैसे

फ्ही दिक्खनी आं अच्छा